जों आं सासे गामिनि आबादारि आरो बे आबादखौ उन्दैनिफ्रायनो मावबोनानै जोङो बिबायदि पन्सास पसपन्न' बोसोर साथि बोसोर जाफैबाय आरो बे आबादखौ जोङो जोबोद मोजां मोनो जोङो फ्रेस आबाद मावनो गाहाम मोनो जोंनि बारहावाफ्रा गोबांथार आबाद मावनायाव हेल्प खालामो अखा हायो आरो बिबायदिनो बार बारो सान्दुं दुङो जों बे गासैखौबो जों मोनजोबो आरो जों बे आबादखौ जों बिबायदिनो हाखो मोजां मावनानै आबाद मावनानै जानांगौ आरो आबादखौ जोङो मोजां आबाद लानांगौ जोथोन लानांगौ नङाब्ला जों आबादखौ मोननो हाया आरो बे आबादखौ जोङो बोसोरफ्रोमबो बोसोराव बिबायदिनो आलादा आलादा जों आबाद मावो आरो बे आबादफोरखौ जोङो आलादा आलादा मावनानै जोङो बेबायदिनो बेखौ फाननानै फिथाइ थायोब्ला बे आबादखौ जोङो फाननाय जायो आरो बे आबादाखौ जोङो फाननानै रां सोरजियो आरो बे रां सोरजिनायजोंनो जोङो गथ' गथायखौ लोमजानाय साजानाय आरो लेखा फरायनाय बे गासै बिथिङाव जोङो बै आबाद मावनायनि रां मोननायजोंनो फाननानै मोननायजोंनो जोङो माने फरायहोयो आरो जों सोरजियो न' बां सोरजियो गारि घरा सोरजियो आरो बेबायदिनो जोङो गोबां बिबायदि बे आबादखौ मावनानैनो जों जायो जों जेब्लायबो आबाद मावग्रा जानांगौ आरो आबादा जोबोद मोजां मावनो आरो आबाद मावनो थाखाय जाहा गोबां आगजुफोर दङ आरो बे आगजुफोरखौ जोङो बे आगजुफोरनि गेजेरजोंनो जोङो गासै आबादफोरखौ जों मावलांनो हायो आरो बे मावलांनायजोनो जोङो आबादनि फिथायफोरखौ मोजाङै आरो बे फसलफोरखौ जोङो मोजाङैनो मोनो आरो मोजां फसल जायोब्ला जों मा खालामनांगोन जोङो गोबां रां खामायनो हायो आरो बिबायदिनो बे रांखौ आबादखौ जोङो मावनांगोन आरो बिबायदिनो जोङो थांना थासान्दि आरो जोङो मावबाय थानानै सोरनोबा बिबायदिनो जानो हरनांगोन जानाय नायनो हरनांगोन सोरनोबा बिबायारिफोरनो हरनांगोन सोरखोबा हेल्प खालामनोब्ला हरनो हायो बे गासैखोबो जों हायो बिनिखायनो जोङो जेब्लायबो आबाद मावनांगौ जों गामियाव थानाय गासैबो आबाद मावनायनिजों गोबां रां रुफायाव मदद मोनो आरो बै मदद मोननायखाय जोङो थैजासिम आबादखौनो जों मावनानै जानो होननानै जाहा मोजां मोनो आरो आबादजोंनो जोङो अरायबो नांथाबनानै थानांगौ आरो आबाद मावनायाव गोबांथार गभर्नमेन्टफ्रा सोरखारा माने मदद होयो हेफाजाब होयो हय सोरनोबा ट्रेक्टर हरो सोरनोबा स्प्रेयार हरो सोरनोबा बिबायदिनो पावारटिलार हरो ट्रेक्टर फिसा आरो गुबुन गुबुन बिबायदिनो हेल्प हरो आरो बे हेल्प हरनाय जन्त्र' गासैफोरखौ लानानै जोङो आबादफोरखौ मावनो हायो आरो आबाद मावाब्ला जाहा जों थांनानै थाया आरो आबादानो जोंनि गामियारियाव गुदि प्रडाकसन एबा जों मोननो हानाय धन सम्पति जों रोखोम रोखोमनि आबादफोर मावो आरो बे रोखोम रोखोमनि जोङो आबादखौ फाननानै जोङो गोबां रां खामायनो हायो बेखौनो आं बुंबाय आरो बेखोनो आं बरसा लाखिबाय बे आबादानो जोंनि थाखाय थांनानै थानायनि आबाद आरो बेनो जोंखौ अराय सम थांनानै थानायाव आरो बिदिनो फरायनाय बेलायाव गुबुन गुबुन बेलायाव जोङो बे आबादखौनो मावनानै फाननानै जोङो मदद मोनो